सिंधी माण्हू पंहिंजी भाषा ऐं पंहिंजी पहचान ॿुधाइण लाइ परियां ई पधिरा छो की जी सिंधी माण्हूअ खे ॾिसी करे साम्हूं वारो समुझी वेंदव की हा भाई ही बाक़ाइदा सिंधी आहे छो की सिंधी हिकिड़ी अहिड़ी भाषा आहे जेकी हर कंहिं खे वणंदी आहे ऐं सिंधी माण्हू सुठा सभ्य माण्हू थींदा आहिनि ऐं सिंधी माण्हू पंहिंजी पहचान सिंधी माण्हू जी पहचान परियां ई पधिरी छो की सिंधी हिकु बिजनेसमेन आहे हिकु सुठो व्यापारी आहे ऐं विदेश वञी पैसो कमाईंदो आहे सिंधी पंहिंजी पहचान ॿुधाइण लाइ हिकु बिजनेसमेन हिकु बिजनेसमेन खे सिंधीअ जे नाले खां ई पहचानियो ओ ॼाणियो वेंदो आहे छो की सिंधी माण्हू अधिक्तर बिजनेस कंदा आहिनि सिंधी जहिड़ो माण्हू सिंधी माण्हू पंहिंजो व्यापार कंदा आहिनि सिंधी माण्हू पंहिंजी पहचान ॿुधाइण लाइ हिकु व्यापारी आहे ऐं हिकु विदेश वञी करे पंहिंजो पैसो ठाहींदो आहे सिंधी माण्हू परियां ई पधिरो सिंधी भाषा हर कंहिं खे समुझ कोन ईंदी आहे ऐं जीअं ई सिंधी माण्हू ईंदो आहे त साम्हूं वारा समुझी वेंदा आहिनि की हा भई ही बाक़ाइदा सिंधी आहे